ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں ان کھیلوں میں ہاکی فٹ بال کبڈی اور بیڈمنٹن شامل ہے لیکن ان سب کھیلوں میں کرکٹ سب سے زیادہ مقبول ہے کرکٹ کو بچے جوان اور بوڑھے سب پسند کرتے ہیں پارکوں اور میدانوں میں بچے کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھنا بھی لوگوں کا پسندیدہ ہے ہندوستان کی کرکٹ ٹیم دنیا کے مشہور ٹیموں میں شمار ہے کرکٹ میں بہت سے نامی کھلاڑی ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں سچن تینڈولکر کو کرکٹ کا بادشاہ کہا جاتا ہے مہیندر سنگھ دھونی نے بھی کرکٹ میں شاندار کامیابیاں حاصل کیے آج کل کے سب سے مشہور کھلاڑی وراٹ کوہلی ہیں نوجوان ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اور اسی طرح بننا چاہتے ہیں اس لیے کرکٹ ہندوستان کا سب سے مشہور کھیل ہے